हँ हम अपन पिताजीसे सुनले रहि लालू यादवके राज्य बिहारमे पहिले ओकरे राज्य चलै रहै जेकि मुख्यमंत्री रहै यहाँके हमर बिहारके तऽ मम्मा पप्पा लोक कहैछै कि ओकर राज्यमे सामान बहुत सस्ता मिलेै रहै बहुत सस्ता चावल दाल लेकिन हँ लेकिन चलै रहै मारकाट गुंडाराज चलै रहै तखनि मारपीट जहे तहे होइ रहै लेकिन ओकर राज्यमे लोक जे छै ने निश्चिन्तसँ खाए रहै आ सुतय रहै कोनो टेन्शनके बात नहि रहै सब परिवार सुखीसँ रहै रहए इएह रहय कि कोइ कतहुँ गेले नहि गेले जानके खतरा रहै रहए कोन कखनि केकरा मारि देतय कोइ कखनि केकरा की करि देतय से ठिकाना नहि हँ चावल दाल राशन जे लोकके निजी जीवनमे चलैछै तऽ ओएह सब ठीक रहै तऽ से लालू यादवके हम यही कहबै कि बहुत अच्छा रहै तखनि उतना सस्ता रहै अभिके समयमे तऽ एते महगा भए गेले छै कि कहिऐ केहनो रहए लोक खाए रहै पिए रहै गरीब आदमीभी रहै ओहो खाए रहै पिए रहै आबके समय ऐसा भए गेले जेकरा लग पैसाछै ओएह खेतए जेकरा लग पैसा नहि छै ओ नहि खेतए तऽ हमहुँ कहबै कि हम सुनले छिऐ लालू यादवके बारेमे कि ओ सबसँ अच्छा नेता रहै